डायबिटीस आनी शुगर कंट्रोलान दवरपाक रातची मेथी आनी बडिशेप उदकान फुगोवन दवरपाचें आनी सकाळीं तें उदक पिवपाचें तातूून शुगर कंट्रोलान येता रातचें एक पंदरा वीस मिनटां सरसो का तेल लावन जर मसााज केलो जाल्यारू शुगर ऑटोमॅटीक कमी जावपाची चांसीस आसता थंडी जाली जाल्यार आलें आनी साखरेचो रस पिवपाचो तशेंच आल